जी आप म महाकाल बिल्डर्स से बोल रहे हैं जी सर मुझे महाकाल की आसपास मतलब महाकाल कोरिडोर के आसपास एक अच्छी सी भूमि चाहिए जिस पर मैं मकान बना सकूँ हाँ प्लॉट चाहिए वह भाई साहब हमें चालीस पचास में चाहिए लेकिन भाई साहब थोड़ा है ना बजट फ्रेन्डली होना चाहिए मतलब थोड़ा बजट ठीक ठाक होना चहि अच्छा अच्छा अंदर जाना पड़ेगा है ना तो उसको फ़िर बनाना भी है वगैरह वगैरह आपको कॉनट्रेक्टर वगैरह देखना पड़ेगा अच्छा क्या बाय क्या रहेगा मतलब किस हिसाब से रहेगा पेट के हिसाब से जी जी जी नहीं वह तो पड़ेगा लेकिन जो कॉन्ट्रेक्टर किसी को देंगें अगर बनाने के लिए अच्छा उस सामने वाला हाँ ठीक है उससे अच्छा मान लेना चाहिए सामने वाला अपन जी हाँ बिल्कुल उसमें कल से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा बजट का भी हो जाएगा तो फ़िर क्या ही मतलब इतना पूँजी लगाने से ही ठीक है धन्यवाद